जेह्कड़ी में कताब आनलाइन मंगाई दी ही ओह् ऐ ते शैल ही शैल कंडीशने च बी ऐ ही कन्नै तौले गै पुज्जी ही ऐक्सपीरियंस थोह्ड़ा शुरू च बड़ा शैल हा बाऽ जिस टाइम में उ'नें ई बड़ा शैल ध्यान कन्नै पढ़ेआ दिक्खेआ ते ओह् शैल कंडीशनै च निं हियां ते उ'ने ईं जेह्ड़ियां बुक्कां हियां उ'नें ई थोह्ड़ा इं'या गंद फंद लग्गे दा हा अंदरा पूरी मिट्टी ही अंदरा ते ओह् एक्सपीरियंस मेरा उत्थूं खराब होई गेआ थोह्ड़ा ते अगली बार हा तुस थोह्ड़ा ध्यान रक्खेओ